ہندوستان میں تو تعلیم کا نظام بہت بڑھیا ہے بہت اچھا ہے بہت بہتر ہے لیکن وہیں ہم اگر آپ دیکھیں کہ شہر میں تعلیم اچھی ہوتی ہے گاؤں کے لحاظ سے گاؤں دیہاتوں کے لحاظ سے آج بھی ایسے ایسے گاؤں قریہ آپ کو ملیں گے قصبہ ملیں گے جس میں تعلیم بہت زیادہ پیچھے ہے تعلیم کی بنیاد پر بہت زیادہ پیچھے ہے اور اسی طرح ہم لوگ تعلیم سے محروم ہیں اور تعلیم کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ بھائی تعلیم ایک ایک انسان کا ایک انسان کی ایک پہچان ہوتی ہے تعلیم تعلیم سے انسان کمال پاتا ہے انسان کمال پاتا ہے اور انسان کے اندر تعلیم ہو تو تعلیم اس کو کئی منازل طے کر کرا سکتا ہے اسی طرح کہ کسی نے کہا کہا کہ علم وہ دولت ہے کبھی لٹتی نہیں علم وہ دولت ہے کبھی لٹتی نہیں خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں تو ہمیں تعلیم اور علم پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے ہندوستان بہت ایک بہتر ہے تعلیم کے لحاظ سے لیکن وہیں جہاں شہروں میں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن اسی کا الٹا اسی کا سمجھیے کہ یہ کہ الٹا یہ ہوتا ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں تعلیم بہت بہت سمجھیے کہ کم کم کم درجے میں ہوتا ہے تو ہمیں اور آپ کو تعلیم گاؤں میں بھی اچھی طریقے سے ہونا چاہیے ہندوستان کے ہر صوبے ہر ہر ضلعے اور ہر قصبہ ہر گاؤں میں جا کر یہ ضروری ہے